दिस कॉल इस बीइंग रिकार्डेड गुड मॉर्निंग सर सर मेरा पर्स खो गया है इस्कूल में कृति पाठक बोल रहे हैं सर सर कल शाम को ही खो गया है मेरा पर्स जी सर इस्कूल में लेकर आए थे पर्स भी खो गया उसमें सब मेरा बायोडाटा था और आधार कार्ड पेन कार्ड मतलब मेरा सब कुछ था उसमें कुछ पैसा वैसा भी नहीं सर कोई माँगा नहीं था मैं अपने से ही लेकर आई थी रजिस्टेसन के लिए लाए थे सर करवाना था अभी सर करवाना था

इस्कूल में ही खो गया सर इसी को दिए नहीं थे सर बैग में रखे थे कहीं खो गया अब मुझे क्या पता कहाँ खो गया खरीदेंगे सर तो उसमें सब पेन कार्ड आधार कार्ड थोड़ी नहीं आप खरीद देंगे पर्स भी खरीद सकते हैं सर हाँ सर थोड़ा और कोशिश करेंगे सर तो थोड़ा हमारा भी हेल्प हो जाएगा सर बहुत ज़रूरी है सर अब जान जानकर के थोड़ी ना कोई अपना सामान खोएगा सर सर थोड़ा हेल्प कर देंगे तो अच्छी बात होगी ना सर